जोंहा माइ गायो हा गैया हु गैया मालायफोरनि आदि मावनानै जायो बिदिनो फिसाफ्रा आठजन खस्थ' मावनानै जानाय मालायफोरनि आदि मावनानै जायो बिदिनो फिसाफोरा देरजोबबाय लेखा फरायनाय खस्थ' मावनानै जाब्लाबो बिदिनो फिसाफोरखौ इस्कुलाव सोदों खामला मावो आरो आदि गायो थाखा फैसायानो थाखाया खामलाबो मावो ना बेदर लायो आरो बिदिनो खस्थ' खालामनानै फिसाफोरनो गाननाय जोमननाय थाखा फैसा होयो आरो बेबायदिनो फिसाफ्राबो खस्थ' खालामनानै फरायदों आरो जोंहा गैयानालाय दैखार इरि खुरना लानो हायाखैमोन रायजोनि दैखर बिदिनो ज' खस्थ' खालामनानै रोगानानै जायो फिसाफ्रा फिसा हिनजावफ्रा साब्रै गेजेराव हौवा सासे हिनजाव सासे देरसिन दुइसिन दा खुनुरखम मालायनि आदि आरि मावनानै जानानै देरबाय लावबाय साथामा हौवा सासे हिनजाव सानै बि ए पास जाबाय ओमफ्राय सानैया मेट्रिक फेल जानानै थाबाय आरो बिदिनो बै हा गैया बिदिनो आदि आरि मावनानै खस्थ' खालामनानै फिसा फिसौ फोरोंनानै दा ओरैनो फिसाज्ला गिदिरा फिसा दखान होनानै जायो जोंहाबो दा बैसोआ मावै मावै मावनानै खस्थ' खालामनानै जाला देहाफ्रा एसेबां खस्थ' खालामनानै जाबोबाय बोराय बुरै फिसाफ्राबो दा साख्रि मोनाखै नालाय बि ए पास जानानै गैया गोदाव सोराव जेबो साख्रिबो मोनाखिसै माबो मोनाखिसै फिसाज्ला सासे फिसाजो सासे सासेया हाबा जाबाय जायखिजाया बि ए पास जानाया साथाम जादोंमोन आरो दा बिदिनो गायग्रा गुयग्राबो जों सोरजिनानै लानो हायाखैनालाय गैया माजों जानो बेखौनो ना मानो फिसाफ्राबो साख्रि मोनाखिसै बिदिनो दाबो बिदिनो बे खस्थ'आनो खस्थ' आरो ओमफ्राय फिसाफ्राबो बिदिनो जेरै बिमा बिफा जोंबो मोजां माबा खालामहायाखिसैनालाय मोजां मानसि फरायनाय लिरनायाव टिउसन थिउसान होनो हायाखैसै दा बेबायदिनो जाहैबाय आरो दा खस्थ' खालामनानै जायै जायै जानानै दा एसे खुनुरखम एसे मोजां माबायाव फैबाय खस्थ' खालामना फिसाफोरखौ खालामबायबो जोंबो खालामबाय